हलो जी

जी सर जी बोलिए जी सर

जी सर जी सर पर कर उसकी हम ने कोचिंग लगा के रखी बेहतर से बेहतर स्कूल में डाला उसके कहने पर कोचीन भी लगा के रखी फिर क्यों ऐसा हो रहा

जी सर

तो सर जी अभी इस्कूल भी दो तीन बार आया तो उस टाइम हम ने उसके बैग में मोबाइल देखा इसको मोबाइल ले कर जा रहे हैं बोला ऑनलाइन क्लासेज इस्कूल में भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या है क्या ऐसा नहीं तो सर तो सर क्या इस्कूल में मोबाइल बच्चों के लिए अलाउड है

नहीं तो सर बच्चों को तो आदत हो रही नहीं चीज़ की मोबाइल की तो सर जी हम तो हम तो बच्चे से पूछते हैं बच्चा बोलता है हम ख़ुद स्कूल का यह कर रही स्कूल का वो करें उसे दीजिए मोबाइल चलाता है बारे करता है वो तो आप लो तो क्या सर वो इस्कूल में हम आप से मिल सकते हैं क्या आ कर कब मिल सकते हैं ठीक है मैं बेटे को ले कर कल आता हूँ आप से मिलता हूँ दस बजे जी सर जी सर